बेंकआव थांनाय जोंथ' बेंकआव थाङो बिराद खस्थ' गारिनिबो प्रब्लेम जोंहा आरो बेंकआव थांखांनानै फैनानैबो बेसेबा गारिखोनो मोना जोङो चार्ज गारियावसो रिजार्भ खालामनानै फैनांगौ जायो आरो ओमफ्राय बेंकआवबो जेने बायदि मानसि जायो बा मेनेजारफोराबो नायनो नागिरा थब मानसि बुरजा जाब्ला जाय सिगां थाङो बि लाइन जानानैसो हाबनो मोनो इफोरबायदि आर' बिराद खस्थ'यै थांनांगौ खस्थ'यै फैनांगौ थांनाय भारा फैनाय भारा देरस' थांखायो बेंकआव थांबोलाथाय जोंनिया इनो आर' बेसे खस्थ' थांनांगो थांनायाव बासआव थांबाय फैनायाव आरो गारिखो मोनलालाय बेटारि गारि चार्ज गारि रिजार्भ खालायनानै फैनांगौ जाहैबाय इफोरबायदि खस्थ' खालामनानै थांनांगौ आरो जोङो गोजानाव